हमरा सभके जे छै ने से बिहार जे छै आओर ओहुमे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जे कोशी इलाका छथिन तऽ कोशीकेँ तऽ यहाँपर बिहारके शोक कहल जाइ छै तऽ एहि लैके इहाँपर सरकार जे छै ने प्रयास करै छै लेकिन ओहि हिसाबसे जे छै ने स्वास्थ्यके सुविधा तऽ ओतेक डेवलप नहि भेल छै एहि इलाकामे पिछड़ा इलाका छै गरीब इलाका छै आओर अशिक्षित मने शिक्षाके अस्तर ओतेक हाइअर एजुकेशन एहि इलाकामे कम छै जे चलिते हॉसपिटल आओर तऽ छै तऽ बेबस्था तऽ धीरे धीरे सरकार अपना अस्तरसे सुधार कै रहल छै लेकिन डॉकटर आओर तऽ ओहिमे देलकैए आओर ओ कम्पाउण्डर आओर छै नर्स आओर छै एक सओ दुइ जे छै ने ओ कहैके मतलब छै एम्बुलेन्स जे छै से आबै छै कहैके मतलब छै मातृत्व डिलिवरी आओर होइ छै ने तऽ बच्चाकेँ वहाँपर टीकाकरण आओर होइ छै हॉसपिटलमे आओर दवाइ उवाइसब देल जाइ छै सरकार तरफसे फ्रीमे ई सुविधा तऽ छै छथिन यहाँपर लेकिन आओर बेहतर सुविधा होना चाही जेना कि अएँ डॉकटर रहना चाही मने उँ फिजिशिअन रहना चाहिए हॉसपिटलके अन्दर लेडिज डॉकटर रहना चाही कहैके मतलब एक्सपीरिएन्स्ड हॉसपिटलके अन्दर आओर जे छै से सर्जन आओर रहना चाही जाँचके अच्छा सुविधा होना चाही मशीन होना चाही आओर पैथोलॉजी अच्छा होना चाही ई गरीब इलाका छै मजदूर इलाका छै यहाँपर अशिक्षा मने शिक्षाके अस्तर लो छै तऽ एहिमे जे छै से सरकार तरफसे से जादा उम्मीद जनताकेँ छै सरकार प्रयास कै रहल छै लेकिन जे मात्रामे डॉकटर चाही नर्स चाही दवा चाही जाँच चाही स्पेशलिस्ट डॉकटर चाही ओहिसबमे तऽ अभी कमी छथिन प्रयासरत छै लेकिन ओहिसबमे कमी छथिन बिहार तऽ एक तऽ गरीब राज्य छै पिछड़ा राज्य छै यहाँ तऽ अशिक्षित छै आओर बाढ़िके लैके तऽ ई क्षेत्र हमेशा बरबाद आओर परेशान रहै छै यहाँ तऽ एहि लैके जे छै ने से शिक्षाके अस्तरमे तऽ मने सरकार तरफसे सुधार करल जा रहल छै जे आमलोक समझै ईसब बातकेँ प्रचार प्रसार तऽ होइ छै लेकिन जे मात्रामे होना चाही ओहि मात्रापर अभी जेनाकि मने ओ प्रयास ओहि हिसाबसे अभी नहि चलि रहल छै प्रयास चलै छै लेकिन जे तेजीसे होना चाही ओ चीज नहि भए रहल छै ओहिमे जेना हर पञ्चाइतमे चाही ई मने स्वास्थ उपकेन्द्र एक नर्स होइके चाही ओहिमे जाँच फाँच प्रारम्भिक उपचारके सब बेबस्था चाही बच्चाकेँ कुपोषण नहि हुए भारतमे तऽ कुपोषण आओर बिहारमे कुपोषणके समस्या बहुत बड़ा छै कहैके मतलब कि आँगनबाड़ीमे मिलै छै समान लेकिन जे हिसाबसे मिलना चाही ओहि हिसाबमे कमी छै जेना अगर मने उँ उँ एँ दूध मिलतिए मने सेब सन्तोला अङ्गूर मिलतिए खाएके लिए बच्चाकेँ माँकेँ ओकर दवाइ जे छै से मिलै छै लेकिन जे मात्रामे मिलना चाही जेकि माँ भी स्वस्थ रहतिए बच्चा भी स्वस्थ रहतिए तऽ ओहिमे किछु कमी रहै छै जाहि चलिते जे छै से कुपोषणके मने जादा समस्या बिहारके अन्दर मिलै छै देखैके लिए स्वस्थ बच्चा जे छै ने से ओहिमे दिक्कत होइ छै जाहि चलिते जे छै से डॉकटरकेँ जादा परेशानी इम्युनिटी शरीरके बच्चाके घटि जाइ छै आओर एहि खातिर शिक्षाके अस्तर जे छै ने सुधार करैलए पड़तै सरकारके जे आम नया लड़का लड़की एहि बातके समझतै आओर हॉसपिटलमे डॉकटर बढ़बैलए पड़तै नर्स बढ़बैलए पड़तै जाँचके बेबस्था बढ़िआँ राखैलए पड़तै टाइम टेबुल डॉकटर आबै तऽ ओकर सही इलाज हुए सही बेबस्था हुए आओर स्वस्थ रहतै खानपानके भी मने जानकारी जेना मीडिआ द्वारा छै या आँगनबाड़ी द्वारा छै या इसकुल द्वारा छै जे कि खाना चाही इन्सानके जे स्वस्थ रहतै माँ स्वस्थ रहतै जच्चा आओर बच्चा स्वस्थ रहतै एहि सबचीजके जानकारी तऽ धिआनमे राखैलए पड़तै तब जे छै से इन्सान जबतक स्वस्थ नहि रहतै बच्चा स्वस्थ नहि रहतै तऽ घरके लोक परेशान रहतै खर्च अलग हेतै काम अलग बरदाबै छै आओर जे छै से टेन्शन अलग दिमागमे परिवारके अन्दर रहै छै तऽ स्वास्थ्य तऽ जीवनमे दुनिआँमे सबसे बड़ा धन छै स्वास्थ्य चाहे बच्चाकेँ हुए कि सियानकेँ हुए कि जवानकेँ हुए तऽ स्वस्थ आदमी ही मने स्वस्थ देशके मने कल्पना कै सकै छै समाजके कल्पना कै सकै छै तऽ स्वास्थ्य तऽ चाहे बच्चाके हुए कि सिआनके हुए कि बूढ़ाके हुए सभके लिए स्वस्थ रहना जरूरी छै सरकार प्रयासरत छै लेकिन ओहिमे आओर बेहतर करैके आवश्यकता मने उम्मीद हमरा आओर सभ छथिन तऽ सरकारसे तऽ चाहबै जे आओर बेहतर बेबस्था हुए अच्छा डॉकटर आबै अच्छा नर्स आबै अच्छा पैथोलॉजी रह हॉसपिटलके अन्दर सरकारी दवा मुफ्तमे मिलै आओर जे छै से अएँ बच्चा स्वस्थ रहै जेकि बच्चा तऽ देशके भविष्य छिए बच्चा स्व स्वस्थ आओर अच्छा रहतै सुन्दर रहतै तब ने देश अच्छासे चलतै आओर देशके कल कलके भविष्य तऽ बच्चे छिए तऽ बच्चाकेँ तऽ स्वस्थ रहना बहुत जरूरी छै आओर बच्चाके खान पान दवाइ दारू सब तऽ ई बढ़िआँसे होना ही चाही तऽ सरकारसे आओर हमरा आओरके उम्मीद करबै कि जे समाजसे जे भी सब कॉन्शस भए के अँ ई जे छै से मने सभ अपना अपना ओ जागरूक भए के अच्छासे जे छै से सब मने अच्छासे रहथिन तऽ बेहतर हेतै